ہاں میرے پاس ایک کشف المحجوب ہے جو تصّوف کی سب سے پہلی کتاب ہے اور ایک انوارُ البیان ہے جو کہ مولانا انور احمد انوار احمد قادری کی لکھی ہوئی ہے یہ نادر کتاب ہے اور اُس کو میں نے دلّی سے بائے پوسٹ منگوایا تھا